आसामआव बयनिख्रुइबो गोनांसिन माखासे हारिमुवारि दोरोङारि बेफोरबायदिनो आसामाव गोबां आसामाव गोबां हारिफोर दं बेफोरनि काल्चार दं मोसानाय रंजानाय बाजानाय बेफोरजों लोगोसे गाव गावनि हारिनि दामनाय देनाय रंजानायफोरबो गासैबो गासैबो आसामावनो गोलैयो आसामआ गोबां समायना बिफां लाइफां आरि जिब जुनारफोरजों बुंफबनाय बेफोरबायदिनो नेमखान्थिफोर होन्नानै बुङोब्ला गाव गावनि हारिनि दामनाय देनाय गान्नाय जोमनाय गासैबो रोखा रोखा गावगावनि गावगावनि गान्नाय जोमनायानो मोनसे मोनसे सिनायथि गावगावनि हारिनि दामनाय देनाय रंजानाय बाजानाय फोरबो जेरावबो जेरावबो आसामाव जेबो गासैबो आसामावनो गोग्लैयो आसाम आसामाव बेफोरबायदिनो गोबां हारिफोर दं जेरै गावगावनि हारिखौ लानानै माखासे संनाय खावनाय रंजानाय फोरबोफोरा गोबां दं बैसागु फालिनाय फोरबोआवबो जेरै गामि गामि न'खर न'खर गथ' गथाय उन्दै उन्दै गेदेर गासैबो ज' जानानै ज' जानानै गावगावनि हारिखौ एबा मान सनमानखौ लाखियो बेफोरजों लोगोसे गावगावनि गावगावनि न'खराव उन्दै गेदेर गासैखौबो मान सनमान होयो बेफोरबायदिनो गोबां हारिफोर थायो